हलो मां उल्हासनगर मां थी ॻाल्हायां दीदी दीदी मूंखे विदेश में वञिणो आहे उन लाइ मूंखे कैब बुक कराइणी हुई जी टू डेज़ थ्री नाइट्स पंज सीटर ऐं पंज शहरु मूंखे घुमिणो आहे जी जी ऐं असां पंज मैंबर आहियूं दीदी असां पंज मैंबर आहियूं ऐं बारहंवी डेम बि बारहंवी डेम बि असांखे घुमिणो आहे ॿार पंज आहिनि ऐं वॾा बि पंज ई आहिन सॉरी ॿार ॿ आहिनि ऐं वॾा पंज आहिनि न न सत माण्हू कान आहिनि आहिनि पंज ई छो त ॿार जाम नंढा आहिनि टीं चईं साले जा आहिनि त उन ई उन ई तव्हां चार्जिस वठंदो छा जी हा ॿुधायो न हुता खां टाइम घणो लॻंदो टाइम घणो लॻंदो अच्छा ठीकु आहे ऐं ए सी वग़ैरह सभु आहिनि अच्छा ठीकु आहे लेकिन जेको विच विच में ईअं ड्राइवर तव्हां ॿीहारींदो सही न केॾीमहिल फुड वग़ैरह सुठो हुजे ईअं किट किट त न कंदो ड्राइवर

हा उहा त असां बि एॾो विच विच हा उहा असां बि विच विच में ॿीहारींदा एॾी ॻाल्हि काने बसि खाली सुठी तरह पहुचाए सुठी तरह वठी अचे न त हा बुक करे छॾियो थो तव्हां जी ठीकु हा मां हाफ पेमेंट कयांव थी हाफ पेमेंट मां पहुचण खां पोइ जेॾीमहिल कंदा तेॾीमहिल कंदासीं जी पे आहे न तव्हां जे वटि त अॻिते मां जी पे हाणे करे थी छॾिया बाक़ी अधु जेॾीमहिल तव्हांजो ड्राइवर रिटर्न कंदो त ओॾीमहिल मां तव्हांखे पेमेंट ॾींदमि ओके थैंक यू